हैलो अंजी अंजी अंजी अं अं एह् घुम्मनै गी दिक्खो इत्थें माता वैष्णो देवी ऐ एह् पत्नीटाप ऐ सनासर ऐ नत्थाटॉप ऐ सिरीनगर बी ऐ थोह्ड़े जेही तुस कुत्थें जाना चाहंदे ओ इत्थुआं सिरीनगर जाना होऐ तां मतलब अट्ठ दस्स घैंटे लग्गी गै जंदे अराम कन्नै जाना होऐ तां किराया जी तुस समझी लैओ हून ते एह् कोई सत्त अट्ठ घैंटे दा किराया बी ऐ कोई दौ ज्हार पंद्रहां सौ आं आं गड्डी हैौन ते उत्थें रक्खी दयां न आं साढ़ी गड्डियां जंदी उत्थें आं ते पत्नीटॉप घैंटे इक्क च पुज्जी जंदे अस उधमपुरा उधमपुरा जाना होऐ ते घैंटे च अगर जम्मू दा जाना होऐ दौ दौ सवा दौ घैंटे अं अं गुलाबगढ़ साईड दा बी कोई पंज छे घैंटें दा रस्ता ऐ अं आं पंज साढ़े पंज घैंटे दा रस्ता अंजी आं बिच ठीक ऐ बिच खराब ऐ बिच कम्म चला दा ते इस स्हाब दा कच्चा बी ऐ ते बिच पक्का बी ऐ अच्छा